हँ हमरासबके ई सौभाग्य नहि भेटल जे अँ इसकुलके समयमे जे छै से पुस्तकालयके लाभ लेतहुँ ओहि समयमे एहन नहि रहै ओहि समयमे हमरासब वएह अधिया तेसरी दामपर किताब लैत रही ओना तऽ हमरा ई सौभाग्य रहै जे हमर बहिन पैघ छली हमरासँ तऽ ओ एक साल सीनियर तऽ ताहिसँ ई फाइदा होइत रहै जे हुनका किताब ओनहिओ नवका भेट जानि तऽ हमरो किताब भेट जाएत रहै तऽ ताहि दुआरे जे छै से हमरा बेसी पुस्तकालयके अँ तेहन कमी नहि खलल आओर ओना तऽ अँ जे किताब होइ छै कोर्सके पाठ्यक्रममे जे चलै छै ओ तऽ किनैए पड़ै छै पुस्तकालयसँ तऽ ई होइ छै अतिरिक्त अहाँ ज्ञानके लेल पुस्तक पढ़िऔ आओर अतिरिक्त पुस्तक पढ़िऔ ज्ञान वृद्धि भऽ जाइ छै ओहन कोनो नहि रहै हमरासबके जमानामे तऽ सबसँ बढ़िआ पोथी मनोहर पोथी रहै ओहीठामसँ सबकिछु चलैत रहै आब बाकी आब ई पोथी तऽ नहि कहिऔ तखन हमरा वचनदेवके व्याकरण बड़ा नीक लागैत रहै तऽ ओहो हम पढ़ैत रही मनोहर पोथी तऽ रहबै करै हँ तऽ ठीक अइ